हेल' औ औ औ औ आंनियाव नारसारि दङ नोंथाङा नारसारिनि माखौ माखौ सुलाद लादोंमोन गलाब बिबार ना दाथ' फ्लावारनि थाखाय बिबारनि थाखाय सिजोन गैथ'वा बेनिखायनो बिबारनि फुलिफोरखौ बानायथ'आखैमोन नालाय आंनियाव नारसारियाव गैथ'आ आरो ना नोंथांनो मा मा भेराइटिनि नांगौमोन ओरैनो जेन'बा लकेल नांगौ ना हाइब्रिट नांगौ बेफोरनि गलाब बिबारखौ ना नोङो मोनसे खामानि मावदो दाथ' सिजोन गैथ'आ नालाय गलाब बिबारखौ नोङो नेक्स्ट मान्थनि टेन बा फिफटिन अक्ट'आव दस बा फन्द्र' अक्ट'आव नोङो गलाब बिबारनि नारसारिखौ मोननाय जागोन होनब्ला नोङो खबर लाफिनबानो जाबाय आरो नोङो मा मोनसे फुलि नांबावगौ होदोंमोनलाय सान बिबार सान बिबारनिखौ एसे नोङो नेनांगोन गैयाब्लाबो नोङो नै दानसोखौ नेनांगोन थु मान्थससोखौ नों नेनांगोन मानो होनब्ला सान बिबारनि फुलिफोरखौ बेबायदि सिजोनाव मोननाय जाया नालाय मा होन्दों बेनिफ्राइ सिगांसिन मोननायनि बेब'स्थाखौथ' आङो हानायमानि नाजागोन दिरुनो थाखाय आंबो बेलेकनिफ्रायसो आंबो गुबुन जायगानिफ्रायसो लाबोयो नालाय औ आं दामफ्रा फुलियाव नायनानै जेनेबा फुलि बिफांनि गिदिर आरो फिसा साइजखौ नायनानै लानाय जागोन ओरैनो नरमेल प्रायसआव सरासनस्रायै फांसेयाव नैजि रांसो लानाय जागोन आरो बेनि एसे खमबो जानो हागौ एसे बाराबो जानो हागौ औ औ औ बेसेबांसोथा फुलि नांगौमोन औ औ जागोन दे नोङो औ नोङो बै फैगौ दानि जि अक्ट'आव नों खबर लाब्लानो जाबाय जागोन दे आं एसे खमायनानै हरगोन